नमस्ते आप लोग किस प्रकार काम वाम करवा रहे हैं यहाँ बच्चे सब दौड़ धूप रहे हैं आप नहीं कर सकते किस प्रकार की पोजिशन है सब दंगा इधर उधर हो रहा है वहाँ दंगा हो गया है उसको देखना है और आप लोग निश्चित नहीं हैं सख़्ती से आप उसका निर्णय करिए सख़्ती करिए आप बहुत पैसा ख़र्च हो रहा है और काम कुछ हो नहीं रहा और देने ओने में ड्यूटी लगे लग जाएगी तो वहाँ ऐसा संभालना की झगड़ा फजूल मत होने देना हम लोगों के पास फोन आता है की वहाँ झगड़ा हो गया वहाँ मार पीट हो गई वहाँ दंगा हो गया सही से आप काम करिए तो इतना दंगा फ़साद नहीं होगा यहाँ दो तीन बच्चों का हादसा हो गया है बहुत नाज़ुक उनकी स्थिति चल रही आप लोग उनकी देखभाल किस प्रकार कर रहे अच्छा यहाँ शिकायत पर शिकायत आती है इस वजह से हम बोल रहे हैं आप से आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए ड्यूटी पूरी देनी है अच्छा नमस्कार रखिए